हॅलो कॅब ड्रायवर उलयता न्हय तुमची आतांच मॅसेज पळयल्या हांवें तुमी खंय पावल्या आं हांव बी थंयच आसा तुमकां ह्या बाजून एक व्हडलो बोर्ड दिसता जाचेर राणी मुखर्जीचो फोटो आसा आनी एक दिया शॉपिंग मॉल अशें म्हणून नांव आसा पळयात हांव थंयच उबो आसा तशेंच त्या मॉलाच्या दुसऱ्या सायडीन एक व्हडलो निळे रंगाचो बोर्ड आसा जनरल स्टोर म्हणून तो दिसता तुमकां बरें तुमी एक काम करात तशेच मुखार वचात एक पांचशे मिटराचेर तुमकां जंक्शन मेळटले थंय लेफ्ट मारात सरळ अशे येयात हांव थंयच उबो रावता हांवें तांबड्या रंगाचो शर्ट घातिल्लो आसा ओके ओके तुमची खंयच्या रंगाची गाडी आसा निळ्या रंगाची ओके नंबर कितलो तुमचो ओके बरें हांव हांगाच उबो रावतां तर ओके बरें